शुरुआती माण्हुनि लाइ कुझु अहिड़ा आसन आहिनि जिन खे असां योग अभ्यास कंदे शामिल करे सघूं था जीअं ॾाढा सिंपल आसन आहिनि पर्वत मुद्रा ताड़ासन वृक्षासन त्रिकोण आसन वीरभद्र आसन अद्योमुख आसन पश्चिमोता आसन सेतुबंद आसन ऐं बाल बाल मुद्रा जो थींदो आहे शव आसन श्वास विहण में ऐं खड़े होने में खड़े ठहण जी जेके मुद्राऊं आहिनि ऐं पंहिंजे शरीर जे ऐं आत्मा जे लचीलेपन जे लाइ ऐं उन जे हिक तरीक़े सां अगरि सोचियो वञे त शांति ऐं पंहिंजे शरीर खे शांती पहुचाइण लाइ जेके आसन कंदा आहियूं इहे ॾाढा ई अहिड़ा आसन आहिनि जिन खे असां योग जो अभ्यास कंदे वक़्ति जे के माण्हू शुरूआति में योग कनि था उन्हनि खे कराए सघूं था सूर्य नमस्कार बि उन्हनि मां हिकु आहे कि सूर्य नमस्कार जो धीरे धीरे उन्हनि खे अभ्यास करायूं त उहो बि करे सघूं था